हँ हँ के हँ हँ अहाँ अहाँके बाजै छी अच्छा अच्छा अच्छा ओ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ

ओ तऽ मैथिल हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओ तऽ छेबे करथिन आ से आ से आ शारदा सिन्हाके तऽ छठि सभमे तऽ बहुत गीत सब गैल जाइ छै बढ़िआँ बढ़िआँ हँ हँ से लेकिन अहाँ मैथिली गीत यदि सुनैलए चाहै छी मैथिली गीत यदि सुनैलए चाहै छी तऽ अहाँके इच्छा हुअए तऽ एक बेर हम सुना सकै छी मैथिली जाहिमे कि दू लाइनमे सभ किछ मिथिलाके आबि जाएत अँए कहब के थिक मैथिल के थिक मिथिला हम कहै छी ओरेसँ मिथिलावासी सुनू कहानी हम कहै छी तोरेसँ आङ्गन आङ्गन एतऽ गोसाउनि विष्णु रहै छथि झोरीमे त्रिभुवनपति बान्हल छथि एखनहु प्रेमक पातर डोरीमे ई हमर मैथिली छी मिथिला दू एहि लाइनमे बहुत किछु हँ कहू

हँ हँ भक ई ई तऽ कनिटा जे नया उमरके छै ने ओकर सभके संस्कार कनी गड़बड़ै गेलै हँ तऽ दू चमेटा लागतै तऽ ठीक भऽ जेतै मानि लिअ तऽ से तऽ नहि होइ छै हँ हँ हँ हँ आओर नहि बुझलिए अगत्तिओ धिआपुता सब तऽ होइछै अगत्तिओ धिआ तऽ सब होइ छै ने ताहि दुआरे हँ हँ हँ नहि विवाहमे जनउमे अहाँके मुड़नमे एखनो गैल जाइ छै एखनो

हँ हँ हँ हँ हँ ओहो सभ भोला बाबाके गाबै छथिन ने बाबा कहिआ पलक उठेबै हमसब रहलहुँ आस लगाए से सब होइ छै ठीक छै ठीक छै धन्यवाद